से जानुवारि नैरोजा नैजिबा ब्रै जानुवारि नैरोजा नैजिथाम बा फेब्रुवारि नैरोजा नैजिब्रै नैजिथाम जुन से रोजा गुजौ गुजिद' स्नि अक्ट'बर नैरोजा नैजिदाइन गु दिसिम गु दिसेम्बर नैरोजा नैजिदाइन